हाँ मैं अन्य कलाकारों की कलाकृतियों के बारे में अधिक जानने के लिए कला दीर्घा या प्रदर्शनी में जाती हूँ जैसे कि कला हमारे जीवन को अर्थ देती है और हमें अपने दुनिया को समझने में मदद करती है यह हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह हमें अपनी भावना को गहराई से समझने की अनुमति देता है यह हमारी आत्म जागरुकता को बढ़ाता है और हमे नए विचारों और अनुभवों खुला रहने के लिए अनुमति देता है मेरी राय में कला के अनुभव शामिल है जैसे कला की अवधारणा का तात्पर्य है कि कला एक है किसी की भावनाओं भावनाओं या विचारों को व्यक्त करने का तरीका जो किसी से आया हो कला का काम न केवल इसे बनाने वाले व्यक्तिगत कलाकार की पहचान को दर्शाता है बल्कि पूरे समुदाय की पहचान को भी दर्शाता है जो कलाकार के रोजमर्रा के अनुभव को साझा करता है जैसे कि कलाकार की पहचान उसकी कला से ही होती है कलाकार की कलाकृतियों में कई प्रकार की बातें छुपी होती है जैसे कि हमें समझना भी बहुत जरूरी होता है